میری اسکول لائف بہت اچھی رہی اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے بچپن سے ہی مدرسے میں پڑھایا تھا جس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسکولی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا جب میں ٹویلتھ میں آیا تو وہاں پر مجھے کچھ اس طرح کے فرینڈس ملے جو آج بھی میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں اور وہاں کے ٹیچر کہ اگر میں بات کروں تو وہ بھی بہت ہی اچھے ملے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب میرا ٹویلتھ کلیر ہوا تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لوں یا آگے کس ڈائریکشن کو اپناؤں اس کشمکش کو سلجھانے کے لئے جب میں نے اپنے ٹیچروں کے سامنے اس بات کو رکھا تو انہوں نے میرے کو بہت ہی تسلی کے ساتھ میں سمجھایا جس کے بعد مجھے چیزیں سمجھ میں آئی اور میں نے آگے ایڈمیشن لیا اس کے علاوہ بھی میرے ٹیچروں نے آج تک میرا ہر چیز میں ساتھ دیا ہے اسکول سے نکلنے کے بعد